हाँ मैंने विधायक सांसद और हमारे जो भी जनप्रनिधि हैं मुखिया सरपंच सबसे मैंने बात की और मैंने यही कि कहा कि अपना निजी स्वार्थ छोड़ के समाज का विकास करें समाज का विकास करने से खुद ब खुद उनका ही विकास हो जाता है लोग कहेंगे क्या कि नाम विधायक जी का होगा और काम समाज का होगा आ विकास खुद ही हो जाएगा जैसे सड़क बिजली पानी और जितनी भी जन जनवितरण प्रणाली के द्वारा जन वितरण प्रणाली के द्वारा भी समाज का विकास किया जा सकता है कहाँ पर क्या हो रहा है कैसे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं समाज में क्या कमी है शिक्षा की कमी है अन्न की कमी है रास्ते की कमी है पानी की कमी है चिकित्सा की कमी है ये सब कुरीति जो समाज की होती है वो जन प्रतिनिधि के माध्यम से या जनता के माध्यम से प्रतिनिधि को बताया जाता है मैंने बहुत ढंग से छोटा छोटा प्रॉब्लम के लेकर मैंने अपने जन प्रतिनिधियों के बारे में बताया लेकिन वो लोग कहे क्या कि अभी तुरन्त ऐसा प्रोज़ेक्ट नहीं है जब आएगा तब ऐसा निराकरण होगा ये इसका स्थाई समाधान नहीं है समाधान तभी होगा जब उस लाभार्थी को तत्क्षण और अपने कार्यकाल में ही ज जैसे मुखिया का भी कार्यकाल पाँच वर्ष है विधायिका का भी कार्यकाल पाँच वर्ष है और संसद का भी कार्यकाल वो अपने कार्यकाल में ही उस व्यक्ति का निराकरण कर देते हैं तो समाज में व्यक्ति ये लगेगा कि उनका तो नाम होगा ही और व्यक्ति को ये लगेगा कि इस सदस्य ने मेरा काम खुद ब खुद कर दिया तो उनका नाम ऑलरेडी लेते रहेगा कि फलना बाबू एलखिन गिरिराज बाबू एलखिन गिरिराज कुमार सिंह एलखिन और हमर काम कैर देलखिन इससे आपस में उनको खुशी होगा और उनके नाम लेने से भी उनको सूचना मिल जाता है कहिएगा कैसे कैसे इसलिए कि समाज में हरेक व्यक्ति हरेक व्यक्ति से जुड़ा होता है जैसे हम लोग मुखिये से जुड़े होते हैं मुखिया विधायक से जुड़ा होता है विधायक विधायक सांसद से जुड़े होते हैं सांसद प्रधानमंत्री से जुड़े हुए होते हैं सब एक दूसरे से कड़ी से जुड़े होते हैं तो खुद पता चल जाता है इस गाँव में जैसे रामदीरी गाँव में ये सड़क बन रहा है रोड बन रहा है पुल बन रहा है बिजली हो रहा है तो खुद ब खुद उनको पता चलेगा चा चाहे वो निरीक्षण करे या ना करे ये उनको पता चल ही जाएगा समाज का विकास उसी त्रो तौर पे किया जाएगा जैसे अभी बोल दिए पुल पुल बनना है सड़क बनना है प्रधानमंत्री आवास बनना है तो गाँव में कितने सड़क बन रहे हैं कितने किलोमीटर के बन रहे हैं कितने घर बन रहे हैं कितना छोटा पुल बन रहा है कितना बड़ा पुल बन रहा है कितने जन वितरण प्रणाली के तहत भोजन आपूर्ति हो रहा है गैस की आपूर्ति हो रहा है या जल की आपूर्ति हो रहा है